सीतामढ़ीमे पर्यटक सबके अएलासँ दोकानदार सबके व्यापारमे बहुत उछाल आबैत हइ दोकानदार सबके बिक्री हइ ने बढ़ि जाइत हइ जइसे कपड़ावला भेलै कपड़ाके दोकान होलै पऽर प्रसादवला होलै सिनुरवला होलै इहाँके बाहरके पर्यटकसब आबैत हइ घूमै तऽ बहुत जादा हियाँ सबके व्यापार व्यापारीसब खुश रहैत हइ से काहेकि इहाँ सबके लोक बाहरके पर्यटक सबके अएलासँ बहुत जादा बिक्री चलैत हइ चलै छै इहाँ एना आबैके सीतामढ़ी आबैके रस्ता भी बहुत जादा आसान हइ इहाँ ट्रेनके सुविधा हइ बसके सुविधा हइ ऑटोके सुविधा हइ इहाँके रस्ता भी बहुत बढ़िआँ हइ बढ़िआँ हइ आबै जाइके रस्ता